हा हा मूंखे शिक्षा जे लाइ मिलण वारे लोन जे बारे में सभु कुझु पतो आहे छो की मूंखे हिकु दफ़ो लोन वठिणो बि हुयो ऐं मुंहिंजी साहेड़ीअ खे बि वठिणो हुओ पंहिंजे ॿार खे पढ़ाइण लाइ त असांखे सॼी जानकारी इनकरे आहे ऐं मुंहिंजी जान पहचान वारे हिनजो लाभ बि वरितो आहे ऐं हिनजे बारे में मूंखे इअं थोरीसीं कठिन प्रक्रिया बि चइजी थी सघे पेई कॾहिं कॾहिं त ॾाढो ई हिन में समय लॻी वेंदो आहे हिन में कम से कम हिकु ॾींहं खां वठी ॿिनि ॿिनि महीननि जो समय लॻी थो सघे पियो इहो डिपेंड कंदो हा जेको रिण केरु थो वठणु चाहे पियो ऐं हिन बैंक जेकी आहे जीअं बैंकू ॾाढियूं सारियूं बैंकू आहिनि जेके ॿारनि खे लोन ॾींदियूं आहिनि ऐं बैंक इहो डिसाइड कंदी आहे की विद्यार्थीअ खे कहिड़ो सब्जेक्ट पढ़िणो आहे उहो छा में थो अॻियां वञणु चाहे छा जे लाइ हुनखे लोन खपे ऐं विद्यार्थीअ खां सॼो पढ़ पुछिबो आहे हुनजी सहमति स्वीकृती उन्हनि खे खपंदी आहे बैंक वारनि खे ऐं उहो पेरेंट्स खां बि ॾाढा सुवाल जुवाब कंदा आहिनि उहे उन्हनि जी संपत्ति बि ॾिसंदा आहिनि की उन्हनि खे केतिरी संपत्ति आहे ऐं उहो कीअं पंहिंजे ॿारनि खे ऐं छो त पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाईअ लाइ लोन वठनि ऐं पोइ चुकाए सघंदा की न आए इनकरे बैंक वारा बिल्कुलु तयारीअ सां बैंक जो लोन ॾींदा आहिनि बैंकू ॾाढियूं आहिनि जीअं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऐं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उहो बड़ौदा बैंक कैनरा बैंक मतिलबु बैंक ऑफ बड़ौदा इअं ॾाढियूं ई बैंक आहिनि जेके शिक्षा लाइ लोन ॾींदियूं आहिनि असांखे सभिनी खां पहिरूं त बैंक जो चयनि करिणो खपे इस्टूडंट लोन स्टूडेंट खे लोन जे बारे में सभु ॻाल्हियूं पतो हुजे ऐं असांखे बैंक जे इंट्रस्ट जे बारे में बि सभेई ॻाल्हियूं पतो हुजनि की असांखे केतिरो इंट्रस्ट ॾियणो आहे की न केतिरो ॾियणो आहे की केतिरो न सभेई नियमनि जो पालन असांखे बैंक जो करिणो ज़रूरी हूंदो आहे जेके बि क़ाग़र हूंदा आहिनि नियम हूंदियूं आहिनि शर्तियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जूं असांखे ज़रूरत पवंदी आहे ऐं छात्र जी स्टूडेंट जी प्रोफाइल ऐं आवेदन जी ताक़त पर निर्भर कंदो आहे की उन्हनि खे केतिरो जल्दी लोन मिली थो सघे ऐं केतिरो लोन खणंदा कम से कम पंजाहु हज़ारे खां चई लखे ताईं लोन मिली वेंदो आहे ऐं कॾहिं कॾहिं बैंक खे उन्हनि जी संपत्ति बंधक रखिणी बि पवंदी आहे छो की उहे बैंक बि सेफ़र साइड पंहिंजो रखंदी आहे ऐं जीअं मुंहिंजे मुंहिंजी फ्रेंड जी धीअ ऑस्ट्रेलिया वेई त बि उन्हनि कैनरा बैंक खां लोन वरितो उन्हनि सभु पंहिंजा दस्तावेज़ु जमा कराया ऐं बैंक बि पूरी जांच कई ऐं उन्हनि खे छाजे लाइ पढ़िणो आहे अॻियां छा में वञिणो आहे उहो सॼो उन्हनि बैंक वारनि पुछियो ॾाढा क्वैशन पुछनि ऐं पोइ वरी उन्हनि ब्रे बैंक जो मूल्यांकन कयो ऐं इहो निर्धारित कयो ऐं पंहिंजी प्रक्रिया अॻियां वधाई पोइ वरी बैंक असांखे सुचित कंदो आहे की न तव्हांखे लो पास थियो आहे त मुंहिंजी साहेड़ी हुई हुनजी धीअ ऑस्ट्रेलिया में वेई ऐं हुन पंहिंजे साइकोलॉजी सब्जेक्ट लाइ लोन वरितई उन्हनि खे थोरी दिक़तियुनि जो सामनो त करिणो पियो पर तंहिं हूंदे बि टिनि महीननि जे अंदरि अंदरि उन्हनि खे लोन उन्हनि जो पास थी वियो आहे ऐं पोइ उहा ऑस्ट्रेलिया पढ़ण वेई हली चयो जय झूलेलाल